गामियारि ओनसोलाव गिदिर आबादारि फालांगि आरो फिसा फिसा आबादारि फालांगिनि मावनाय गिदिर आरो फिसा अनेक फाराग दं आरो गिदिर आबादारिया जायैबाय थाखा फैसानि खोथा थाखा फैसाजों एसे मोजां मावनानै लानो हायो आरो थाखा फैसा गैयैया बांद्राय आबादफोरखौ मोजां खालायनानै लानो हाया जेरै बेनि थाखायनो गो फिसा आबादारिया गावनि जानो आन्था मावनानै दिहुनो आबादफोरखौ गिदिरफोरा जायैबाय थाखा फैसाजों आबादफोरखौ मोजां खालायनानै

बुरजा दिरुननो हायो बेबायदि आरो जेरोखोम दा नै अखा गैयै बोथोर दा जायहासो थाखा फै फैसा दङ फिसोरहासो मिसिन बायदिसिना बाहायनानै मावनो हायो दा गैयैफोरा जेबो

बेनो आरो